میرے علاقے میں یعنی سہارنپور میں صحت کے چند اہم مسائل شامل ہیں متعدی بیماریاں ڈینگو ملیریا اور ٹی وی جیسے مسائل عام ہیں خاص طور پر بارش کے موسم میں غیر متعدی بیماریاں ہائی بلڈ پریسر اور دل کی بیماریاں صحت کے مند طرز طرز زندگی کا نتیجہ ہے غذائی قلت خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں بچوں میں غذائی قلت کی ایک اہم مسائل پائے جاتے ہیں یہ مسئلہ صحت کے نظام پر فائز ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے